हैलो हां जी हां जी ट्रैवल आह्ला बोलै दे बोलो गड्डी दिक्खो इक साढ़ी इनोवा ऐ दूई स्कार्पियो बी ऐ ते इक स्विफ्ट बी ऐ ते बी ऐ आल्टो बी ऐ इं'दा रेट आल्टो दा होना जाना कुद्धर ऐ अंबरसर एह्दा रेट बंदे किन्ने न तुं'दे मतलब किन्ने छे सत्त भी ते तुसें इनोवा गै करनी पौनी ना हां ते इनोवा दा तुसें ई लास्ट च लग्गी जाना अट्ठ ज्हार रपेआ अंबरसर दा अप डाउन हां जी हां इद्धर आई जाह्गे कड़कयाल मतलब कड़कयाल कुत्थें नेिहें मतलब चलो फोन करी लैगे कड़कयाल पुज्जियै अस कोई गल्ल निं हां उद्धर पुज्जियै फोन करी लैगे कोई गल्ल निं साढ़े ओह् बंदा स्हेई भेजगे कोई चक्कर निं तुस ठीक ऐ ओके